भोपाल क्रोना संक्रमण के चलते ही राजधानी में बंद पड़े खेल गतिविधि एक बार फिर से शुरू हो गई है शुरू होने की तैयारी में लगे हें इसमें से फुटवॉल भी एक है राजधानी के राजेन्द्र नगर खेल मैदान को फुटवॉल के लिए जाना जाता है इस मैदान से ही फुटवॉल की शुरुवात हो रही है खेलों से बच्चों का शारीरिक विकास संगनात्मक विकास सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है भोपाल एक बहुत बड़ा ज़िला है यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग जगह अलग अलग शहरों से आते हैं और अपना खेलों में एक दम देते हैं और जीत कर अपने शहरों का नाम रोशन करते हैं इन खेलों में अलग अलग सामूह जाति धर्म के लोग सात आते हैं और खेलों की भावनाओं से अपनी क़ाबलियत का प्रदर्शन करते हैं